ہم آپ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں اچھی تصویر لینے جاتے ہیں ہم لوگ اور کہاں اچھی تصویر آتی ہے ہم لوگ کشمیر جاتے ہیں گھومنے وہاں اکثر کشمیر جاتے ہیں اکثر ٹھنڈی کے موشم میں جاتے ہیں سال ویں سال میں ایک بار تو جاتے ہی ہے ہم لوگ دوست کے ساتھ جاتے ہیں وہاں وہ ایک کشمیر جنت کا ٹکڑا مانا جاتا ہے وہاں ہم لوگ بہت مزہ آتا ہے وہاں برف بنا کے ایک دوسرے پہ پھینکتے ہم لوگ سے سیب وہاں سیب بہت مشہور ہے نا تو سیب کے گاچھ پہ ہم لوگ چڑھ کے فوٹو تصویر لیتے ہیں سیب کو پکڑ کے بھی تصویر لیتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے وہاں اخروٹ بھی بہت بہت مشہور ہے اخروٹ کے پیڈ پر بھی ہم لوگ گاچھ پہ بھی چڑھ کے تصویر کھچاتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے ہم لوگ اچھا تصویر آتا ہے وہاں ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دوست کے ساتھ کبھی امی کے ساتھ کبھی ابو کے ساتھ کبھی ہسبینڈ کے ساتھ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اور کہیں اور بہت بہت جگہ ہی گئے ہیں گھومنے ہم لوگ لکھنؤ بھی گئے ہیں لکھنؤ میں بھی بہت اچھی اچھی جگہ ہے گھومنے کا دلّی بھی گئے دلّی بھی گئے دلّی میں بھی بہت اچھی اچھی جگہ ہے گھومنے کا لال قلعہ انڈیا گیٹ تصپیر لیتے ہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگ کلکتہ بھی گئے ہیں کلکتہ میں بھی بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اور پٹنہ بھی جاتے ہیں پٹنہ میں بھی بہت ہی زیادہ آتا ہے بہت ہی اچھی تصویر آتی ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پہ ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگ کو گھومنے میں اس لیے ہم لوگ جو ہے نا جاتے ہی رہتے ہیں گھومنے میں تصویر لینے گھومنے میں بہت ہی زیادہ مجہ آتا ہے تصویر لینے میں اور ہی زیادہ مزہ آتا